काणकोणांतले लोक प्रिय जेवण म्हळ्यार उकड्याचे शीत आणी नुस्त्याची कडी आनी तेच बरोबर उकड्याची पेज आनी तोंडांक सुकें सुकें सुकें नुस्ते किंवां कुळण्यांतली कडी म्हळ्यार आदलें दिसाची जी कडी आसता ती मातयेची जी मडकी आसता कुळणें म्हणटा तेका आमी त्या कुळण्यांत ती शिजोवन दवरतात आनी दुसरें दिसाक ती तोंडाक लावपाक घेता सो ती कडी तें आमचे पारंपारीक खाण अशें म्हणू येता त्याच बरोबर तवसळी आसात आजूनी बरीचशीं खाणां आसात तवसळीं किंवां कोकण दुदयाची खीर आसतली किंवां आजूनी बरीचशीं जी लोकप्रिय अशीं खाणां आसात आनी पारंपारीक खाणां आसात जी बऱ्याचश्या घरांनी जर जाणटी मनीस आसत जाल्यार ती ती करतात आनी तातूंतल्या तातूंत गेसीचेर रांदनासतना जर चुलीचेर जर रांदले आसत तर ते चड बरें लागता आनी जी मिरसांग वांटटा कडये खातीर ती कडये खातीर वाटिल्ली मिरसांग मिक्सराचेर वाटनासतना जर ती रगड्यार वाटली जाल्यार तिचो टेस्ट वेगळोच आसता खूब बरें लागता आता काणकोणान हे जेवण किंवां अशें तरेचे जेवण खंय मेळटा हांवे आयकल्ले ते प्रमाण श्रीस्थळ हांगा आशिल्ल्या एका हॉटेलांत तें जेवण मेळटा अशें आयकला पूण एग्जेक्ट म्हाका खबर ना की अशें जेवण खंय मेळटा तें काणकोणांत भितर पूण बऱ्याचश्या घरांनी जंय जाणटी मनशां आसात जाणटी बायल मनीस जर आसता जाल्यार अजूनय बऱ्यांचश्या घरांनी आठवड्या एक ना दोन दीस तरी अशें तरेचे जेवण मेळटाच मेळटा किंवां जी सामकी गांवगिऱ्या वाठारांनी जी घरां आसात थंय अजूनी लोक उकड्या तांदळाचेंच शीत प्रेफर करतात